हलो हाँ हाँ बोलिए हाँ वीवो हाँ वीवो का भी रखती हूँ और मतलब और कंपनियो का भी रखती हूँ मोबाइल अच्छा वीवो वी ट्वेंटी सेवन हाँ हाँ है हमारे पास वो तो आपका आ जाएगा चौदह हजार आ जाएगा

कम तो अगर आप हमें अभी चार हजार रुपया डाउन पेमेंट दे दें तो आपको छह मही मतलब आपको पहले महीने में देना पड़ेगा इक्कीस सौ ठीक है और फिर जो हाँ ई एम आई पर और जो पाँच महीने रहा उसमे आपको सत्रह सौ मतलब देना है ओह अच्छा अच्छा ठीक है और चौदह पंद्रह मे है एक भीवो भीवो वाई ट्वेंटी एट का एक है वो वही कितना वही चौदह हजार ही है वो भी कि मतलब ये जो आप बोले न भीवो वी ट्वेंटी सेवेन वो जो क्या बोलते है वो फोर जी है भीवो वी ट्वेंटी सेवेन और भीवो और भीवो वाई ट्वेंटी एट वो फाइव जी है वो फाइव जी है हाँ वो फाइव जी है में आप जितना डेटा यूज करें आपका खत्म नहीं होगा ठीक है हाँ ख़त्म नहीं होगा और अनलिमिटेड कॉल है और सा आ और साउंड क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है मतलब बहुत पिक्चर क्वालिटी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लीयर दिखता है पिक्चर मतलब क्लिक करने से उसमें हाँ भीवो वाई ट्वेंटी एट उसका भी ई एम वाई वही मतलब आपको पहले चार हजार देना पड़ेगा डाउन पेमेंट और फिर पहले महीने में आपको इक्कीस सौ रुपये देना पड़ेगा फिर जो पाँच महीने रहेंगे उसमे आपको सत्रह सत्रह सौ कर के देना है हाँ होगा हाँ ई एम आई तो उतना ही है हाँ हाँ होगा वाई ट्वेंटी एट हाँ है न अच्छा ठीक है आपका होम डिलेवरी हाँ चलता है आप बस मतलब आपका फोन नम्बर और पर्टिकूलर एक घर का एड्रेस दे देंगी तो हम पहुँचा दें ठीक है और आप कल कितने बजे दुकान आने वाली है अच्छा ठीक है ठीक है